आबादारिफोरा जेरै मुलि होनाय खोनाबा जेरै गांसोफोराव मुलि सारोबा जा साबधानै लाखियो आरो बेखौ मोनजाब्ला माबायदि जागोन आरो दैफोरावबो दैसाफोरावबो दै लोंहैफ्रामोबा बे जुनारा माबायदि जागोन बेफोरखौ सानै हयै आरो रैखायै जुनारखौ जोथोन लायो आरो बे जुनारजोंनो जोङो आबाद मावो आरो हासारबो मोनो आरो मैगं थाइगंबो मावो आरो बेफोरजोंनो जोङो रां खामायो आरो जोङो आरो गाइखेरबो मोनो आरो बे गाइखेरखौनो जों लोङो बेनि थाखाय जोङो जुनारखौ जोंहा साबधानै लानांगौ होनो आरो बेनि थाखायनो मोसौखौ जोथोनै लानांगौ आरो बेजोंनो जोंहा माइ गायो आरो बायदिसिना जोङो आबाद मावो बेनिखायनो जोङो मोसौखौ मुलि सारनाय खोनायोब्ला जोङो गांसोफोरखौबो जाहोनो नाङा आरो जोथोन ला होननानै आरो बेजोंनो जोङो बायदिसिना हाबाफारि आरो खामानि मावो आरो जों मोसौ गैयाब्ला जों मारै माइ गायो आरो मारै मोनजायो आरो जोङो बोरै मैगं थाइगं जाहोनो हायो बेनिखायनो जोङो मोसौखौ जोथोन ला होनो आरो दैफोरावबो मुलि सारनाय खोनायोब्ला दौहैनो नाङा बेनिखायनो जोङो न'आवनो दै खावनानै होनानै बाल्थिंआव दौहैनांगौ आरो मोसौनो बेखौनो जोङो जोथोनै लाखिनो नांगौ मोसौफोरखौ बयबो रैखा खालामनांगौ मोसौखौ